جی ہاں باورچی خانے میں مختلف برتن استعمال ہوتے ہیں ہر ایک کا اپنا مخصوص استعمال ہوتا ہے یہاں کچھ برتنوں کو میں برتنوں کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا پتیلی بڑے کھانے جیسے کہ سالن بریانی یا پلاؤ پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے پین تیل میں فرائی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے انڈے سبزیاں یا گوشت کڑھائی گہری فرائی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے سموسے پکوڑے وغیرہ فرائی پین ہلکی فرائی کے لیے کے لیے جیسے آملیٹ یا ہلکی بھنائی کوکر جلد جلدی پکانے کے لیے خاص طور پر دالیں اور گوشت توا روٹی پرانٹھا اور ڈوسہ بنانے کے لیے چمچہ مختلف سائز میں ہوتے ہیں اور کھانے کو ہلانے یا سرو کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں چھری سبزیاں پھل اور گوشت کاٹنے کے لیے پلیٹھ کھانا سرو کرنے اور کھانے کے لیے باؤل سوپ دال یا دیگر مائی کھانے کے کھانے کے لیے گلاس پانی یا دیگر مشروبات پینے کے لیے یہ کچھ عام برتنیں ہیں جو باورچی خانے میں استعمال ہوتے ہیں ان ان کا استعمال مختلف کھانے اور سرو کرنے کا دوران ہوتا ہے